हमसब मिथिलाके वासी किछु बचपन छलै तऽ पोखरिमे नहाइलए गेलहुँ चारि पाँच दोस्त सेहो सङ्गमे छलथि पानि किछु कम छलै माछके सँख्या किछु ज्यादातर छलै तऽ एहिमे हमरासबके इच्छा भेल जे माछ पकड़ी माछ पानि कम छै तऽ माछ पकड़ैके कोशिश केलहुँ तऽ एगो माछ पकड़लहुँ जेकि बहुत परेशान केलक पकड़ैमे माछ पैघ छलै आओर पकड़लाके बाद घरपर अएलहुँ सब देखलक सब आश्चर्य भऽ गेल जे बाप रे एतेक पैघ माछ कोना पकड़ि लेलही तकर बाद मम्मी बनेलथि माछ बहुत पैघ माछ छलै बनेलाके बाद बहुत टेस्टी बनलै खाना खेलहुँ आनन्द लेलहुँ आओर